डिजिटल कला के बारे में वो टाइम तो बहुत कम लेता है जल्दी हो जाता है लेकिन उतना सुंदर नहीं हो पाता है जितना हम लोग हाथ से बना लेते हैं हाथ से बनाते है क्योंकि टाइम लगता है मेहनत लगता है लेकिन डिजनल के आगे बहुत ही सुंदर बन जाता है हम लोग का का और डिजनल क्या है कि वो मशीन से तुरंत छाप दिया तुरंत हो गया और हम लोग हाथ से बनाते हैं कभी कभी घंटो लगते हैं दिन भी लग जाते हैं उसको कलर करने में बनाने में लेकिन ओ बहुत सुंदर लगता है हम लोग को हाथ से हाथ से बनाया हुआ सामान हमको बहुत अच्छा लगता है और जो बनाते हैं कंप्युटर से हमको वो अच्छा नहीं लगता हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं और उसमें समय देते हैं उसको दिमाग लगाते हैं बहुत टाइम देते हैं उसके लिए वो हम लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को